मैम नमस्ते हम स्कूल खुलवाना चाहते हैं बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना चाहते हैं थोड़ी सी मदद कर दीजिए बच्चे उच्चे लाने में थोड़े बहुत पैसा दे दीजिए रास्ता बनवा दीजिए आने जाने का हाँ नाली वाली का इंतजाम करवाय दो

अच्छा नालो औ ब मतलब नाली बनवा देना लैट्रीन बाथरूम औ

किस दिन पैसा देंगी जल्दी से जल्दी कीजिए हमको बहुत जल्दी है हाँ तो पानी की टोंटी भी लगवाना है यही सब कार्य का इंतजाम करवा दीजिए जल्दी औ हमारी रास्ता बनवा दीजिए सबके लिए आने जाने के लिए सही रहेगा बच्चे हैं सबको आसानी होगी औ पानी की टोंटी जगह जगह लगवानी है तो पीने की आराम हो जाएगी हाँ पैसा जल्दी से जल्दी दे बारह तेरह लाख की जरूरत है उतनी ही जरूरत है स्कूल बनेगा सब बनेगा ठीक नमस्ते